अच्छा लक्ष्य जी तुस अपनी दिनचर्या सनाओ तुस इक स्टूडेंट ओ पढ़दे ओ ते तुंदी दिनचर्या केह् ऐ मेरी दिनचर्या ऐ पर तुसेंई हस्सी आई जानी सुनियै मेरी दिनचर्या मतलब इंटरेस्टिंग ऐ थोह्ड़ी थोह्ड़ी नेई बी एह् मतलब में केह् आखदे सवेरे उट्ठना कोई केह् आखदे नौ बजे उट्ठना नौ साड्डे नौ फ्ही मतलब साढ़ी इक निक्की जेही दकान ऐ उंदे चली जाना कम्म करान अगर कालेज छुट्टी होए ते चली जाना नी होए ते फ्ही में कालेज चली जाना कालेज मेरी रूटीन ऐ केह् आखदे मेरा कालेज लगदा कोई साड्ढे नौ बजे लगदा छुट्टी मिकी होंदी पंज साड्ढे पंज बजे छुट्टी फ्ही जन्ने घर मतलब रोटी शोटी खाइयै मतलब फ्ही दिक्खने टीवी टीवी शीवी दिक्खिये फ्ही मतलब केह् आखदे फ्ही मतलब चली जन्ने केह् आखदे बाह्र घूमन शुम्मन चली जन्ने चली जन्ने घुम्मन शुम्मन फ्ही आए घर मतलब घर बौह्ने पूजा शुजा करने थोह्ड़ी जेही भक्त आं अस थोह्ड़ी करने पूजा फ्ही मतलब दुकान च चली जन्ने दुकान फ्ही बौह्ने शोने अपनी दुकानै ते फ्ही मतलब बंद कराने बंद कराइयै फ्ही अंदर फ्ही मतलब एह् ऐ मेरा केअल जी दा मतलब मेरा एह् कालेज दा रूटीन ऐ मतलब कालेज जिसलै जन्नां अगर कालेज दी रूटीन नी होऐ ते में उसलै फ्ही एह्दा पूरा टाइम मतलब घर गै होंदा फ्ही बाह्र जाना नी मतलब कि फ्ही मतलब केह् आखदे सवेरे चली जन्नां में अट्ठ बजे दुकान कम्म करन फ्ही मैं कम्म कराना कोई केह् आखदे ग्यारह् बजे तक कम्म कराना फ्ही में अंदर आई जन्नां रोटी शोटी खान आई जन्नां फ्ही मतलब फ्ही मै चली जन्नां कोई ग्यारह् साड्डे ग्यारह् चली जन्नां दुकानै पर फ्ही ओह्दे मतलब फ्ही मै बौह्नां दुकानै पर फ्ही मैं सम्हालना दुकान पूरी फ्ही मैं बौह्नां फ्ही में बौह्नां कोई में पंज बजे तक बौह्नां पंज बजे तक बोहियै फ्ही मेरे ओह् आई जंदे पापा आई जंदे फ्ही ओह् बेही जंदे ओह् बेही जंदे फ्ही मतलब ओह् दिखदे फ्ही फ्ही में अंदर चली जन्नां फ्ही मतलब जेह्ड़ा कोई मतलब पढ़ाई पढ़ना थोह्ड़ा बोह्त बिच्च फ्ही मतलब कि पढ़ाई शड़ाई करी लैने फिरी थोह्ड़ी जेही मतलब एह् ही ऐ मतलब फिरी बाह्र चली जन्ने दोस्तें दे कोल गप्पां मारन चली जन्नें फ्ही बस मतलब फिर ओह् गै मतलब रातीं आइयै फिर रुट्टी शूट्टी खाइयै सेई जन्ने फिर थोह्ड़ा लेट सोन्ने बस इन्ना ही ऐ बस